अगर भारत में कहीं भी आने जाने के लिए गाड़ियों के सिस्टम की बात करें तो आज के समय में यह सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है पहले क्या होता था कि गाड़ियो की बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती थीं तो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी पर आज का जो समय है वह पूरे तरीके से पहले से बदल चुका है आज गाड़ियो की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि शहरों में तो गाड़ियो से ट्रॉफिक लगने लगा मतलब इतनी ज़्यादा गाड़ी हो जाती है कि ट्राफिक लग जाता है गाड़ियो में बात करें तो पहले एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए लोगों को साइकल या फिर वह बैलगाड़ी घोड़ागाड़ी का ज़्यादा ही प्रयोग करते थे आज तो बसेस चलने लग गई हैं पहले बहुत कम बस रहती थीं मतलब एक दिन में लगभग एक दो तीन बस ही चलती थी पर आज तो दस दस मिनट में बस मिल जाती है और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े ही कम समय में पहुँचा देती है तो उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है इसके बाद अगर हम एक शहर से दूसरे शहर जाने की बात करें जो काफ़ी दूरी पर है तो उसके लिए कई सारी ट्रेने चालू हो गई हैं पहले बहुत कम ट्रेन रहती थीं एक दो ही ट्रेन रहती थीं पर अभी इतनी सारी ट्रेन हो गई हैं कि एक दिन में हमको तीन चार ट्रेन मिल जाती हैं एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए और बहुत कम समय में वह ट्रेन हमको पहुँचा भी देती हैं इसके अलावा अगर एक देश से दूसरे देश जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी व्यवस्था हो चुकी है अब मतलब हम एरोप्लेन के माध्यम से जा सकते हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से जा सकते हैं ऐसी सुविधाएँ आ गई हैं कि हम दूसरे शहर भी जा कर घूम फिर कर आ सकते हैं और हमारे पास आज के समय में इतने सारे अवसर मौजूद हैं अभी तुरंत में हमारे यहाँ सरकार ने एक ट्रेन चालू करी है वंदे भारत एक्सप्रेस वह ट्रेन जो नॉर्मल ट्रेन है हमारी उससे काफ़ी अलग है मतलब जो जो साधारण ट्रेन है वह लगभग चार घंटे अगर लेती है कहीं पहुँचाने का तो यह जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वह दो घंटे में ही यात्री को पहुँचा देती है और बहुत ही कम समय में क्योंकि वह ज़्यादा रुकती नहीं है किसी भी स्टेशन पर वह कोई कोई स्टेशन पर रूकती है तो बहुत जल्दी वह पहुँचा देती है तो ऐसे वहाँ पर बहुत सारे अवसर हैं अगर हमें बस से जाना है तो कुछ बसेस ऐसे रहते हैं रुक रुक कर चलती हैं बहुत समय लेती हैं पर कुछ ऐसी लग्ज़री बसेस रहती हैं जो चार घंटे की बजाय दो घंटे में ही हमको हमारे जो लोकेशन है वहाँ पहुँचा देती हैं अब अगर हम मुद्दे की बात करें तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे मुद्दे है गाड़ियों को लेकर जो मुझे लगता है कि उसका समाधान होना चाहिए अब वंदे भारत को ही ले लीजिए जो अभी नई नई ट्रेन है इस एक अवसर है पर एक परेशानी भी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ना बहुत महँगी है उसकी टिकिट बहुत महँगी है जो साधारण व्यक्ति है जो गाँव का व्यक्ति है या जो ज़्यादा कमाता नहीं है वह तो उस ट्रेन में कभी भी नहीं बैठ पाएगा मतलब सोच भी नहीं सकता है कि वह उस ट्रेन में बैठे क्योंकि उसकी टिकिट ही बहुत ज़्यादा है जहाँ पर साधारण ट्रेन की टिकिट सौ रुपये है वहाँ वंदे भारत की टिकट पंद्रह सौ रुपए मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है तो आम इंसान तो उस ट्रेन में बैठने का सोच ही नहीं सकता तो मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा महँगी टिकट नहीं रहनी चाहिए इसके अलावा और भी कुछ ट्रेनें हैं जिसकी टिकिट बहुत ज़्यादा महँगी है और सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि ट्रेन में ए सी और स्लीपर के तो बहुत डब्बे रहते हैं और कई बार देखना वे डब्बे खाली भी रहते हैं मतलब ज़्यादा बुकिंग नहीं रहती तो ए सी और स्लीपर के डब्बे बहुत सारे रहते हैं और वहीं पर जनरल के जो डब्बे हैं वे मात्र दो या तीन किसी ट किसी किसी ट्रेन में सिर्फ़ दो डब्बे रहते हैं जेनरल के जबकि पता सबको है सरकार को भी पता है कि जनरल में ही सबसे ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि आम इंसान जो है वह थोड़े ना ए सी स्लीपर में जाएगा इतने पैसे देकर वह तो कम से कम पैसे में जाना चाहता है तो हमेशा देखना किसी भी ट्रेन में जेनरल के डब्बे इतने भरे होते हैं लोगों को खड़े रहने की जगह नहीं मिलती है तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जो ट्रेन है उसमें स्लीपर ए सी के डब्बे तो रखो कोई मना नहीं कर रहा है पर जनरल के डब्बे भी थोड़े बढ़ा देनी चाहिए मतलब एक दो डब्बे बहुत कम होते हैं हर कोई जेनरल की टिकिट लेता है जेनरल से जाना पसंद करता है क्योंकि कम पैसो में काम हो जाता है तो मुझे लगता है कि जनरल की डब्बे थोड़े बढ़ा देने चाहिए यह सबसे बड़ा मुद्दा है अभी के समय में